दौड़ेके हमरा जे छै बचपनेसँ शौक अछि बचपनेसँ हम जे छै दौड़ लगबैत छी एखनो जे छै जते हम दौड़ सकैत छी हमरो उमरके आदमी हमरा एतबा एखन दौड़नाइ तऽ दूर ओतबा जे छै पैदलो नहि चलि सकैए तऽ हमरामे जे छै एतबा अछि जे पैदलो हम जे छै दश किलोमीटर बीस किलोमीटर तक चलि सकैत छी पाँच किलोमीटर रोज जे छै दौड़ लगबैत छी आ हमरा दौड़ेके लेल केओ प्रेरित नहि केलक हम बचपनेसँ हमरा शौक रहे दौड़ेके भोरके जाइ अपन दौड़े लाऽ दौड़ कऽ आबि मन पूरा फ्रेश रहैत रहे ताहि दुआरे हम जे छै बचपनसँ एखन तक रोज हमर दिनचर्या बनि गेल अछि जे सुबह उठनाइ दौड़ लगेनाइ